جی جب میں اِبن صفی کے ناول پڑھتا ہوں تو میں اُس سے بہت لُطف اندوز ہوتا ہوں بہت مزہ آتا ہے اُس کا اُس کی وجہ یہ ہے کہ اُنہوں نے اُن کا جو اندازے خطابت ہے وہ بہت انسان کو اپنے اپنے لُطف اندوزی سے موہ لیتا ہے اِس وجہ سے مجھے اِبن صفی کی ناول بہت پڑھتے وقت بہت لُطف اندوزی ہوتی اُن کا اندازے خطابت اندازے اندازے بیاں اُردو کی اُردو ادب کا شاہکار اُن کی ناولوں میں رہتا ہے ادب اچھا ادب ہوتا اُس میں تو اِس وجہ سے اور کہانی دِلچسپ کہانیاں کہانیوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہوتا ہے تو اِس وجہ سے میں بہت لُطف اندوز ہوتا ہوں